हैल्लो नमस्ते भैन जी तुस फुल्ल आह्ले आंटी बोल्ला दे ओ अच्छा भैन जी फुल्ल लैने असैं पर भैन जी बड़े मैहंगे देआ दे तुस फुल्ल साढ़े घर ब्याह् ऐ शैल फुल्ल चाहिदे पर बड़े पर नेईं फुल्ल ते मैहंगे पर केह्ड़े केह्ड़े फुल्ल रक्खे दे तुसैं

अच्छा अच्छा पर प्लास्टिक आह्ले जो फुल्ल न ओह् ओह्दा रेट वी एह् ही ऐ अच्छा पर तुस घट्ट करो थोह्ड़े रेट बड़ा रेट ऐ हांजी अच्छा अच्छा ठीक ऐ फिर